मां डबल्यू ऑरिल्या खां सुठी हिकु कुरती वरिती हुई ऐं हुन जी त फेब्रिक सुठो कोन निकितो पर हिकु मां दा फैशन स्टेरोइड करे हिकु वेसू में आहे शॉप हुन सां कुरती वरिती हुई हुन जो कपिड़ो हुन जो हुन जो वर्क कलर ॾाढो सुठो हुओ फिनिशिंग ॾाढी सुठी हुई उते माण्हू सम्झाइण वारा ॾाढा सुठा हुआ ऐं माना पंहिंजो ई पोइ लॻ सभु अचे घरु अचण खां पोइ बि हुननि ईअं ई चयो त तव्हांखे कोई बि दिक़त अचे त तव्हां मूंखे चइजो थोरो मूंखे ढिलो पोइ उहो बि फिटिंग कराए ॾिननि ऐं बिल्कुल बि वर्क बि न कढी ॾिननि ऐं हिकदमु फिनिशिंग सां गॾु प्रोपर मूंखे ॾिननि मां घरु आहियमि ॿ टे दफ़ा हुन खे पातो हुन खां पोइ आहे न धोतो हुन खे वॉश कयो प्रेस कयो पर हुन जो कलर बि कोन निकितो हिकदमु प्रोफेक्ट जीअं हुओ ईअं ई रहियो मूंखे उन उहा कुरती डबल ऑरिल्या बल्कि त उहा ब्रांड उन बि मूंखे सुठी न ॾिनईं बलकि त हिन सिंधी ही पंहिंजो हुओ पर ॾाढी मस्तु हुई उहा बि कुरती मूंखे त ॿियो बि वठण जो मन थी वयो उतां कि मां उतां ई कपिड़ो वठां